हाँ जी मैं दस और दस लाख के बीच पाँच संख्या बोल सकता हूँ दो हजार दो सौ दो दो हजार पन्द्रह दो हजार बीस दो हजार तेरह दो हजार उन्नीस